पूर्णियाँ जिलामे धान का खेती साओनमे करा जाता है सावनमे उसमे रोपा होता है रोपा मकै का चैत बैसाखमे काटा जा रहा है मकै आ गहूँम का खेती अगहनमे बुना जाता है अगहनमे गहूँम काटा जाता है चैत महीना चैतमे चैतमे भिण्डी का खेती टमाटर का खेती आओर गहूँम का खेती आ अथि पटुआ का खेती सब्जी का खेती कैसे कैसे हो रहा है सब ओ होते जा रहा है हो गया